हमरा सनी देवलके फिल्म बहुत नीक लागैत लागैत अछि जाहिमे ओ सनी देवलके लो लो सनी देवल देखैमे अच्छा लगैत अछि आओर ओकर बॉडी अच्छा ओकर बॉडीके बनावट शारीरिक बनावट अच्छा अछि जे सनी देवल जे छै ओकर आवाज बहुत ही बहुत जादा लोकप्रिय रहल अछि आओर हुनकर हुन हुनकर एक्टिंग बहुत प्रसिद्ध अछि ओ जे छै उन्नैस सँ बहत्तरि सँ लए कऽ दू हजार आठ सात तक बहुत फिल्म ओकर हुनकर चलल जाहिमे सँ प्रसिद्ध फिल्मके नाम अछि गदर गद गदर गदर टू इसब फिल्म हुनकर बहुत चलै छै दू हजार तइसमे आयल ओकर गदर फिल्म पूरा भारतमे तहलका मचा देलकै जाहिके कारणसँ हुनका पूरा विश्व स्तर पर जानल जाइत अछि जानल जाइत अछि आओर ओ बहुत सारा फिल्ममे काम कैरि चुकल अछि जाहि कारण सँ ओकरा केत्ते बार एवार्ड मिलल अछि आओर ओ एवार्डके कारण सँ हुनकर पिता धर्मेद्र देवल ओहो एगो सितारा छलै आओर हुनकर भाइ एगो बॉबी देवल ओहो एक सितारा छलै तऽ हुनकासँ मिलल चाहब जे हुनकर हुनकर एक्टिंग बहुत प्रसिद्ध छै देखैमे बहुत अच्छा लगै छै आओर जे छै ओकर फिल्मके एक्टिंग बहुत अच्छा करै छै शुरूल रॉल फिलिममे बहुत अच्छा करै छै जाहिके कारण सँ जते भी दर्शक रहै छै हुनकर फेर बनि जाइ छै तऽ आओर ओकरा सँ प्रेम करऽ लगैत अछि फिल्मीसँ आओर ओ जे बॉक्स ऑफिस पर ओकर फिल्म लगै छै तऽ सब गोरा देखै लए जाइत अछि आओर ओकरामे एगो खासियत ई छै जे ओ भारतीय भारतीय नागरिकसँ सम्बन्धित या एहन एहन हिन्दू मुस्लिममे भेदभाव नहि करैत अछि आओर ओ जे छै कते फिलिममे हिन मुस्लिमोके रौल लेने छै आओर जाहिके कारण सँ ई पूरा बॉलीवुड ईण्डस्ट्रीमे शान मानल गेल छै ओकर एगो डाइलॉग छै ढ़ाइ किलो का हाथ ओ बहुत बहुत प्रसिद्ध डाइलॉक अछि आओर ओकर तारीक फिल्म अछि जाहिमे हुनकर डाइलॉकसँ डाइलॉकसँ ओ बहुत मशहूर छथि डाइलॉक डाइलॉकमे ओकर आवाज करक होइके कारण ओकर डाइलॉक पूरा भारतमे छा जाइत अछि हुनकर फिलिम अब तऽ नहि आबै छै पर पहिले आबै छलै आओर ओ एक्टिंग बहुत अच्छा करै छै पहिले ओ प्रेम प्रेम सँ सम्बन्धित फिलिम सब रहै छै आओर कोइ भी जाति प्रथा पर फिलिम रहै छै या बहुत कारण सँ ओ फिलिम बनाबैत अछि आओर हम हुनका सँ मिलब चाहब हुनका नाम सनी देवल आओर कारणसँ जे हुनकर आचार व्याभार बहुत अच्छा अछि आओर ओ अपनासँ जे छै छोटके ओ ऊभरैत जे सितारा रहै छै हुनका ओ बहुत मदत करैत अछि हुनका जे हुअ आर्थिक हुअ या कोइ भी अन्य समस्या सँ जे जुझि रहल अछि ओकर मदत करैत अछि बहुत अच्छा तरीका सँ ओकर मदत करैत अछि आओर जे छै ओकरा सबमे एक प्रश्न कियेक चाहब जे अहाँ जे छै ऊभरता हुआ सितारा कऽ मदत करैत अइछ